ہم اپنی ملازمت کریئر کے مستقبل میں جو تلاش کر رہے ہیں وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری سیلری جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو سکے جب سیلری اچھی ہوگی تو کام کرنے میں بھی کہیں اچھا لگتا ہے چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو جب پیسے صحیح ملتے ہیں تو کام کرنے میں اچھا فیل ہوتا ہے لیکن اگر کام نہیں صحیح ہو رہا ہے کام اچھا ہو رہا ہے پیسے دینے والے پیسے نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ کام میں مزہ نہیں آ رہا ہمارا کریئر مستقل میں جو ہے وہ یہی رہے گا کہ جہاں پہ اچھی سے اچھی سیلری ملے گی وہیں پہ جا کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہم اپنا وقت نہیں دے پائیں گے مستقبل میں ہم یہی دیکھیں گے جہاں اچھی سیلری وہیں پہ اپنی ملازمت ہوگی نہیں تو ہم کو فوراً وہاں سے استعفیٰ دے کر آنا ہوگا دوسری چیز یہ رہتی ہے کہ ملازمت کو لوگ ان کی جو محنتانہ ہوتا ہے وہ کافی دن کے بعد دیتے ہیں لیکن حالانکہ ہمارا جو کمیونٹی میں جو آیا ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی ملازمت جو اس نے کام کیا ہے اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ کام کرنے والے کو اچھا لگے اس لیے کہ اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے پورے مہینے کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ہمیں کیسے کیسے کام کرنا ہے